ہم ہائکنگ کے لیے پچھلے مہینے گئے تھے جہاں پہ ہم نے ہائکنگ کے لیے منالی کو چنا تھا وہاں پہ ہم نے بہت سی ایکٹیوٹیز کری جیسے کہ واٹر فالنگ رافٹنگ اینڈ ہل کلمبنگ وہاں پہ ہم نے سنو فال میں مزے بھی لیے اور وہاں پہ بہت سی ایکٹیوٹیز جیسے کہ پہاڑ کے بیچو بیچ میگی کا کھانا رافٹنگ کرنا رافٹنگ میں ہم چھ لوگ تھے جس میں ہم نے بہت مزے کرے تھے اور ہماری ویڈیو ہمارے ہیلمٹ میں لگے کیمرے میں ریکارڈ بھی ہوئی تھی وہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو آج بھی ہمیں بہت مزہ آتا ہے وہ لمحے بہت بڑھیا تھے ہم یہاں سے پہلے سامان لے کے غازی آباد گئے تھے پھر وہاں سے ہم نے بس لے کے منالی پہنچے تھے وہاں پہنچ کے ہم نے بہت زیادہ ہی مزے کرے